हाँ भैया जी हाँ हनुमान नमस्ते नमस्ते अरे हमको बडे के ऊपर जो है कुछ मिठाइयां लेनी है तो ये सब क्या रेट है गुजिया समोसा और ये सब लड्डू पेड़े कौन सी चीज लें जो सस्ती पड़ेगी और अच्छी होना चाहिए किसी प्रकार की मिलावट उलावट नहीं है हाँ हाँ हाँ हाँ तो देसी घी की क्या रेट है और डालडा वाली क्या रेट है और बिल्कुल खरा खराब तेल वाली क्या रेट है अभी बता दीजिए जिससे हाँ तो सबसे बढ़िया है तो जो देसी घी वाली जितनी है कम से कम दो ढाई सौ लोग हो जाएंगे तो दो ढाई सौ गुझिया गिन कर के लगाइए और वो उनका वेट कर लीजिए फिर कितनी होती हैं और क्योंकि कम से कम जो बच्चे आएंगे बड़े आएंगे सभी को बांटना होता है न एक को कम दें ज़्यादा दें ये सबको बराबर देना है और वो नहीं नहीं लोग ऐसे होते हैं जो दिखाते कुछ यहीं और देते कुछ हैं न तो वो फिर दिक्कत हो जाती है इसलिए माल अच्छा होना चाहिये और जब अच्छा माल लोग खाते हैं तो और भी ज्यादा लोगों को सो करते हैं कि हाँ वहाँ से अच्छी मिठाई लाए हम और अच्छी मिठाई ठीक है फिर तो बहुत अच्छी बात है और उसमें जितना कम करेंगे तो आप उतनी गुझिया और बढ़ा दीजिएगा तो और भी एक्स्ट्रा लोग हो जाएंगे तो हम तो बता देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है बस हमारी जी हमारी जितनी क्वान्टिटी है उतनी जो है तैयार करके किते समय तक मिल जाएगी देखिए बड्डे वगैरह शाम को ही होता है न वो आप वो ये मान कर चलो पाँच छः सात बजे तक वो रेडी हो जाएँ और वो जो है हम देने के लिए हम आएंगे नहीं तो हम किसी बच्चे को भेज देंगे और अपना नम्बर दे देंगे पेमेंट कर देंगे ठीक है हाँ क्योंकि ताजी गर्म गर्म रहेंगी तो अच्छा रहेगा हाँ नमस्ते नमस्ते